स्थानीय शिक्षा या सीखने के लिए जबलपुर शहर में नदी है यहाँ तालाब है यहाँ जंगल भी है पर्यावरण से समृद्ध शहर है जबलपुर तो नदियों में हम घाटों पर अक्सर नौवा नौका नाविक और इस तरह के कार्य करते रहते हैं तालाब है उस पर मछली पालन या उस पर ये कमल सिंघाड़े इन सबका भी उत्पादन कर सकते हैं फिर जबलपुर सहेर से लगे हुए जंगल हैं जिनमें भी काफी प्रचुर मात्रा में जो जंगल की सहकारी समितियाँ वगैरह रहती हैं उसमें शासन भी योगदान करता है तो उसमें भी कुछ लोग जाकर के अपनी आजीविका चला सकते हैं इसके अलावा जबलपुर शहर में मेडिकल जो अस्पताल है वह काफ़ी बड़ा है और उससे लगे हुए काफ़ी शहर में बहुत मात्रा में अस्पताल हैं जहाँ पर अभी भी जो नर्स वगैरह रहती उनकी बहुत कमी रहती है तो उसमें या नगर निगम से सम्बन्धित जो स्वास्थ कर्मचारी हैं उनके भी कमी बनी रहेती तो उसके लिए भी लोगों काे काम मिल सकता है कला और संस्कृति के मामले में जबलपुर शहर में काफ़ी अभी तक तो ठीक होता रहा लेकिन और भी अच्छा होने के बहुत अधिक अवसर हैं उसमें लोग चाहें तो अच्छा आगे बढ़ कर काम कर सकते हैं और जबलपुर सहेर में जहाँ तक ट्यूसन या कोचिंग संस्थानों की बात है तो उसमें एक शरद ट्यूटोरियल्स है एक पराग कोचिंग है एक सरकारी मूमेंट है और जबलपुर सहेर में जो सरकारी स्कूल या सरकारी कॉलेज है उनकी स्थिति बहुत अच्छी है और वहाँ पर बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाई लिखाई सिखाई जाती है